नुक्ती सिंगर लोला पतीशो सिङर जी मिठाई नारियल जी मिठाई मेसू लॾूं ॼमूं वड़ो सोन वड़ो सोन पापड़ी भुॻल माओ रबड़ी इमरती तोशा खीरनी नान किताई चमचम पेड़ा पलंग तोड़ मोहन थाल गिहर मिठा समोसा सुजीअ जो सीरो कणा प्रशाद मिठो लोली मालपूड़ो मैसू पाक मुङनि जो सीरो